अॻिमें माण्हू सलवार कुर्ता पाईंदियूं हुइयूं ऐं साड़ियूं पाईंदियूं हुइयूं ऐं जेंट्स मर्द धोती ऐं जबा पाईंदा हुया पर हाणे त ॿी फेशन थी आहे पर असांखे त अॻिलो ई थो वणे ऐं असांखे त सलवार कुर्ता ई वणंदा आहिनि पाइण वधीक उहेई सुठा लॻनि ऐं शहर में दुकानू आहिनि असां उता वठी ईंदा आहियूं धोती जबा किस्म किस्म या हलनि था असां उते वठण वेंदा आहियूं जेके सुठा लॻनि उहे वठी ईंदा आहियूं ऐं ॿार लाइ बि सुठो वठी ईंदा आहियूं ऐं साड़ियूं सुठियूं हुजनि त असां वठी ईंदा आहियूं जेके ठहण पाइण में उहे ऐं कपिड़ा बि जेके सुठा लॻनि उहे असां वठी ईंदा आहियूं ॿाहिरां खां दुकान आहिनि वांगनाथ ते असांखे त सलवार कुर्तो वधीक सुठो लॻंदो आहे जेको कलर वणे उहो पायूं